साढ़े घरे दे कोल इक एह् चौकी ऐ ना खुल्ली दी मतलब बोह्त सारे बंदे नी होंदे ना इयां बाह्रा दा आइयै साढ़े ने खेलदे ते साढ़े ने ओह् करी ओड़दे लड़ाई शड़ाई करी लैंदे ते उस दिन एह् पुलिस एह् इ'यै गै कन्नै गै जिसदिन अस खेल्लै ने ते कन्नै गै पुलिस चौकी ऐ मतलब कोई लड़ाई शड़ाई होए ते ओह् असें हां छड़काने छुड़काने औंदे इयां ते साढ़ा मैच दिक्खने औंदे कोई लड़ाई शड़ाई नी होए साढ़ी ते इयां ते लड़ाई होंदी गै नी ऐ मैक्सिमम होंदी गै नी ऐ लड़ाई जदूं होई जाए तां ओह् छड़काई ओड़दे ते कोई ओह् नी ऐ शोर शराबे आह्ला कम्म